ہم زیادہ اپنے رشتےدار کے یہاں ہر جگہ نہیں جاتے ہیں منگیر جانا پسند ہے ہم کو کٹھیار میں رشتےدار ہے میرا منگیر میں بھی رشتےدار ہے وہاں جاتے ہیں کٹھیار جانے زیادہ پسند ہوتا ہے شادی ہو بیاہ ہو کچھ بھی ہو کٹھیار جاتے ہیں کبھی دیہات ہے راجھن پور چلے جاتے ہیں کبھی کبھی کٹھیار زیادہ جاتے ہیں اور جو ہے تو کہاں جائیں گے جو جانا تو لکھنؤ بھی چلے جاتے ہیں وہاں بھی اپنی اپنا آدمی ہے کبھی کبھی لیکن زیادہ جانا پسند کرتے ہیں کٹھیار اور جو ہے تو اب تو عمر نہیں ہے جانے کا کیونکہ اب جانے کا عمر تھا تو کافی گھوم پھر کر لیتے تھیں اب نہیں کر سکتے ہیں تو کہاں جانا ہوگا پہلے جانے کے لائق تھے تو جاتے تھے ہر جگہ گھوم پھر کر لیتے تھے اب بہاری گنج بھی جاتے تھے بہاری گنج میں بھی میرا رشتےدار ہے وہاں بھی گئے ہیں تھوڑا دیہایت کے معاملہ میں ہے بہاری گنج بھی گئے ہیں اور سفر کرنا بہت زیادہ سفر کیا اب نہیں کر سکتے ہیں اب عمر رہے سفر کرنے کا تو سفر کیا کریں گے جو سفر کرنے کا جب ٹائم تھا تو بہت کیا اب بچہ لوگ کرتے ہیں سفر بچے لوگ کا ٹائم ہے اب ان لوگ کا ٹائم ہے ہم لوگ کا ٹائم تو اب ختم ہو گیا